हैलो नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक केह् बना दा हां अच्छा अच्छा सारे जा दे ओ घरा

चलने आं यरा सारे मजा औंदा कट्ठे होइयै चलने आं सारे हां चलने आं कैलू चलना अच्छा चलने आं अस बी चलने आं सारे चलने आं मजा औंदा पिकनिक सारे कट्ठे होइयै जाना अपने फोटो शोटो बनांदा कोई हां चलने आं ठीक ऐ ठीक ऐ करो गल्ल फ्ही चलने आं ठीक ऐ